ہمارے یہاں کے مقامی کھیل لوڈو اور سانپ سیڑھی ہے بٹ ویسے تو مقامی کھیل تو سبھی ہیں کیرم بھی ہے شطرنج بھی ہے سبھی کھیلے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں جو سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں وہ سانپ سیڑھی اور لوڈو ہے خالی ٹائم میں ہم اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ میں کبھی لوڈو کھیل لیتے ہیں کبھی سانپ سیڑھی کھیل لیتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی یہ گیم بہت پسند کرتے ہیں میرے دوستوں کو بھی یہ گیمس بہت پسند ہے اور اس گیمس کو ہم فون میں بھی کھیل سکتے ہیں اور لوڈو میں ہم چار لوگ کھیلتے ہیں بٹ فون میں اس کو لوڈو انسٹال کر کے گیم کھیلا جائے تو اس میں ہم چار سے بھی زیادہ کھیل سکتے ہیں اور لو سانپ سیڑھی کو بھی بہت پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں اور سانپ سیڑھی کھیلتے میں کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے ہم ہمارے یہاں سبھی کو بہت مزہ آتا ہے سانپ سیڑھی میں بھی